हम एगो किताब पढ़ने रही किछु दिन पहिले जे एगो जिबनी छल जिबनी बहुत नीक नहि लागैया हमरा तैं ओहिना पढ़नाइ शुरू केलहुॅं लेकिन जॅं जॅं ओहि किताबके हम आगे पढ़नाइ शुरू केलहुॅं हमरा ओहि किताबके छोड़ल नहि भेल आओर हम एके सिटिंग मे पूरा किताबके पढ़ि लेलहुॅं ओहि किताब के नाम छल तीत अतीत जे हमर एगो मित्र के पिताजी के जिबनी छलनि ओहि किताब मे एहन छलै जे ओकरा जिबनी जकाॅं तऽ लिखले नहि गेल रहै मने एगो लगाब भऽ गेल हमरा हुनकर जिबनी सँ तैं ओहिसँ हमरा प्रेम भऽ गेल बहुत नीक हमरा लागल आ बिचार हमर बदललक कि जे सङ्घर्ष मनुष्यकेँ कतऽ सँ कतऽ लऽ जा सकै छै से हम ओहि किताब के द्वारा बुझि सकलियै